लाॅक डाउन बैह्ले बैहियै केह् करना हा बैह्ले बैहियै बस कदें समोसे बनाने ते समोसे बनाने दी चज्ज नेईं है ही ते चलो समोसे गै सिक्खी लैन्ने आं बेहियै फ्ही असें लाॅक डाउन च समोसे बनाना सिक्खे ओह् बनाए खाद्धे इनॅजाए कीती खंदे रेह् जेह्ड़ी चीजां नेईं चज्ज गोभी बनांदे रेह् जो किश कदें आलू कदें प्याज आह्ले पकोडे़ कदें क्यूर किश बी सब्जी राजमांह् चौल असें बनाने शैल मजे कन्नै बैह्ले बेहियै ते लाॅक डाउन बाह्र कम्मा उप्पर बी नेही जंदा गड्डियां बंद किश नेईं ही ते सारे घर गै होंदे हे ते घर बैहियै टाइम पास किया करना हा ओह् सोहा हा ते फ्ही टाइम पास करने आस्तै असें बनांदे रौह्ना किश खंदे रौह्ना शैल मजे मजे चीजां बनानियां बच्चें गी बी छुट्टी हियां बच्चे बी घर हे जेह्ड़ा किश बच्चे आखना अज्ज असें मैगी खानी ऐ ते बच्चें गी आखना चलो अज्ज मैगी बनान्ने आं मैगी खलाई खलान्ने आं कदें आखना नेईं अज्ज असें राजमांह् खाने ना फ्ही असें राजमांह् बुआलने फ्ही शैल करियै तड़कने तड़की तड़कोइयै शैल मजे कन्नै जेह्डे़ खाने गोभी बनांदे रेह् राजमांह् मटर पनीर अंबल जेह्ड़ा बी कोई अच्छा मतलब अस बनाइयै अस खंदे रेह् बच्चें दी जेह्ड़ी च्वाइस अस पूरियां करदे रेह् जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीज असें गी नेईं हा चज्ज ऐ हा बनाने दी तो ओह् असें सिक्खी ऐ जि'यां कोफ्ते होई गे कोफ्ते नेईं ही बनाने औंदे फ्ही आखेआ अपनी सासू मां गी आखेआ में आखेआ मैहे मिगी कोफ्ते घट्ट औंदे न बनाना ते मिगी ना कोफ्ते बनाना में सिखाई ओड़ो ते फ्ही उ'नें मिगी दस्सेआ कि कि'यां कोफ्ते बनाने इ'यां बनाने प्याज चीरना इ'यां मसाला भुन्नना फ्ही कि'यां लेना उसी बुआलना बुआलियै ते इ'यां इ'यां में उं'दे कोला जेह्डे़ कोफ्ते बनाना सिक्खे घ्यूर बनाना नेईं हे औंदे मिगी में आखेआ घ्यूर बी सिक्खी लैन्नी हून मौका लग्गेआ तां इसलै एह् सारे गै घर न कन्नै खंद्धे ते कन्नै सिक्खी दी चज्ज कुतै जंदी थोह्डे़ ऐ सिक्खे दा होऐ ते चलो बंदा कम्म करदा अग्गें कुतै बनांदा खंदा बनांदा खंदा कुसै गी अपने हत्थें चीज रुटी मे आं चलो भाई अज घ्यूर गै मिगी सखाई ओड़ो फ्ही मी उनें घ्यूर बनाना सखाए मैदा लैना छानना छानी ऐ ते उसी पानी लैना पानी च शैल घोलना नमक पाना थोह्ड़ी जेही इक अजैवन जेही पानी अजवैन पाइयै शैल ते उसी मैदे गी शैल करियै मलना उसी मली मुलियै शैल करियै फ्ही ओह् तवै उप्पर घ्यो लाना शैल फ्ही उ'नें मी इ'यां घयूर पैह्ली बारी बनान लगी ते घ्यूर मेरे कोला बनन नेईं मिगी चज्ज गै नेईं आवै घ्यूर बनाने दा फ्ही उ'नें मिगी सखाए चज्ज अज्ज मी बडे़ शैल घ्यूर बनाई लैन्नी आं जेल्लै कोई बारश आह्ला मौसम होऐ ते में घ्यूर बनान्नी घ्यूर बनाइयै सारें गी खलान्नी फ्ही पकोडे़ ते नेईं चज्ज बनांदी ते ऐ ही पर ओह् निं ने हे पकदे मेरे कोला फ्ही में पकौडे़ बनाने दी बी चज्ज सिक्खी घ्यूर बनाने दी सिक्खी ते कुड़ी मेरी ही ममां मिगी सिखाओ मी रुटी बनाना नेईं औंदी ऐ ते में आखेआ ठीक ऐ बच्चा छुटिया पेइयां तुगी बी सिखाई ओड़नी आं रुटी बनाना ते फ्ही में अपनी कुड़ी गी रुटी बनाना सिखाई चौल बनाना सखाए चौल पानी छोड़ना पैह्लें चौल धोने चौल धोइयै ओह् फ्ही ओह् पानी गड़के ते बिच पाने फ्ही ओह् मतलब कि ओह् जेह्ड़ा उसी चौलें गी गलन फिर उसी जेह्ड़ा ऐ परतने परतियै चौल त्यार होई जंदे आखदी ममां सब्जी कि'यां बनानी छडे़ चौल खाने में आखेआ नेईं सब्जी बी सखानी आं तुगी में बनाना फिर में केह् कीता उसी राजमांह् में बुआले कुक्करै च छोडे़ में आखेआ इ'यां पैह्ले राजमांह् बुआलने राजमांह् बुआलियै ते फ्ही उ'नें गी तड़ का लाना तड़का लाना शैल करियै तेल पाना प्याज पाना टमाटर लून मर्च सब किश पाइयै मसाला शैल तिक्खा भुन्नना शैल मसाला भुन्नना जिसलै मसाला भुज्जी जाए ते तेल छोड़ी ओड़े फ्ही समझी लैओ मसाला जेहा तेरा ऐ ओह् त्यार होई गेआ जेल्लै फ्ही ओह्दे च राजमांह् पाने शैल राजमांह् गडकाने गड़काई गड़कोई जेल्लै राजमांह् दी बाशना आवै शैल ते बिच धनिया पाना राजमांह् मसला पाना ते फ्ही ओह् राजमांह् फ्ही इक दिन मेरी कुड़ी ने बनाए ओह् राजमांह् बनाए फ्ही कुड़ी ने खलाए आक्खै दी ममां मी लाॅक डाउन बिच रुटी बनाने दी चज्ज सिक्खी लेई ऐ में आखेआ में तेरी दादी कोला सिक्खी लेई ते तू मेरे कोला सिक्खी लेई सिक्खनी ते ऐ ही चलो लाॅक डाउन च मेरी कुड़ी ने मेरे कोला रुटी दी चज्ज सिक्खी ममां चाह् बनानी ममां फुलके कियां बनाने मेरी कुड़ी कोला फुलके नेईं पकक्न टेडे़ मेडे़ परोंठियां बनाएं में आखेआ नेईं फुलका इ'यां नेईं शैल होंदा फुलका बनाना शैल गोल फुलका बनाना ममां मी नेईं औंदा गोल फुलका कि'यां बनाना में आखेआ बच्चा शैल प्यार कन्नै शैल लौह्का जेहा पैड़ा लेना फ्ही उसी चकली करनी फ्ही उसी शैल बेलना पूरा गोल रक्खना फुलके गी ते गोल फुलका रक्खेआ उसी ते फ्ही कोई फुलका जेह्ड़ा बनाना गोल फुलका होऐ ते फुलका शडन बी नेईं देना शैल फ्ही में उसी कल्ल बैहियै फुलके दी चज्ज सखाई अज्ज मेरी कुड़ी जेह्ड़ी ऐ रुटी बनाई लैंदी ऐ ते खलाई बी लैंदी ऐ अगर में कुतै चली जन्नी आं कम्म मी कोई फिक्र नेईं होंदा ऐ मिगी पता मेरी कुड़ी घर ऐ ते उ'नें रुटी बनाइयै खलाई ओड़नी ऐ ते ओह् कुड़ी मेरी जेह्ड़ी ऐ रुटी सारें गी खलाई ओड़दी ऐ